اگر آج کے وقت میں ہم دیکھیں تو ہندوستانی تعلیمی نظام پہلے سے بہت ہی بٹر ہے چونکہ پہلے کے وقت میں اتنی ٹکنالوجیز نہیں تھی اتنے آئیڈیاز نہیں تھے اتنی چیزیں اتنی چیزیں نہیں تھی مگر ابھی اگر ہم کرنٹ سچوئیشن میں دیکھتے ہیں تو بچوں کے پاس کتابیں ہیں آنلائن موبائل ہے آنلائن کلاسیس چلتی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہندوستانی تعلیمی نظام اب پہلے سے بہت بہت بہتر ہے اور اس پہ بچوں کو بھی محنت کرنی ہوگی صرف ایجوکیشن سسٹم کا ہی ذمہ نہیں بنتا ہے بچوں کا بھی ذمہ بنتا ہے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم کو چیزیں مہیا کرا رہی ہیں تو ان کا صحیح طرح سے استعمال کیا جائے صحیح طرح سے اس کی جو چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روح اس کی جو روح ہے اس کو گین کیا جائے ٹھیک ہے اور چل رہی بات چیلنجز کی تو چیلنجز کا تو کیا ہی کہیں ہم لوگ سب سے پہلا چیلنز تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کی پالیسز ہیں کی پالیسی پہ لکھا رہتا ہے انکلوسیو ایجوکیشن اور کسی اسکول میں انکلوسیو کی بات ہی نہیں کرتے ہیں پالیسز پہ لکھا رہتا ہے کہ سب بچے ایک سمان ہیں بٹ جو بھی معذور بچے ہیں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ڈونیشن دے کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں مگر جن کے پاس نہیں ہیں اور وہ ان سے بہتر اسٹوڈینٹ ہیں وہ ان ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ڈونیشن دینے کا تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارا تعلیمی نظام آج ایک بزنس بن کے رہ گیا ہے پیسہ دیجیے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ کتنے بھی اچھے اسٹوڈینٹ ہوں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہے ایسے کالجز ہیں جہاں ان سب چیزوں کو نظر نظر انداز کیا جاتا ہے مگر آج کا حال دیکھتے ہوئے ان یونیورسٹیز کو اور کالجز کالجوں سے وہ چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں ہر چیزوں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اگر اس طرح سے ہوا تو جو پڑھنے والے بچے ہیں جو غریب بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ہائیر ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو گین نہیں کر پائیں گے اور جہاں ان کو پہنچنا چاہیے جو ان کی سکت ہے جو ان کی شمتا ہے وہ صرف دھری کی دھری رہ جائے گی ان کے کسی کام کی نہیں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ پالیسیز کو چینج کریں اور جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس عہدے پہ ہیں اور اس کا کس طرح سے استعمال کریں اور کن بچوں کے لیے کیونکہ ہمارے سماج میں بہت طرح کے بچے ہیں کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے امیر غریب معذور بچے ہیں معذور میں بھی بہت ساری کٹیگریز ہیں سب کو دیکھتے ہوئے ان کو ورک کرنا پڑے گا تو سب سے بڑی چیلنج میرے نظر میں یہی ہے